पंज जान्युआरी ॿ हज़ार हिकु पंद्रहां फेब्रुआरी ॿ हज़ार टे वीह मार्च ॿ हज़ार पंज

पंजवीह एप्रैल ॿ हज़ार सत पंद्रहां ऑक्टोम्बर ॿ हज़ार अठ पंजवीह सेप्टेम्बर ॿ हज़ार छह